میں نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک تکنیک سیکھی ماڈرن آرٹ جس کی وجہ سے میری ڈرائنگ کافی بہتر ہو گئی ہے یہ میں نے اپنے ایک استاد سے سیکھی ہے جنہوں کی وجہ سے میری ڈرائنگ کافی اچھی ہو گئی ہے آن لائن ذرائع سے بھی میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں ماڈرن آرٹس کی جس کی وجہ سے مجھے اپنی ڈرائنگ بہتر کرنے میں کافی مدد ملی ہے